जय झूलेलाल ओला उबर मां था ॻाल्हायो हा मां दिव्या हरियानी थी ॻाल्हायां मां कलाकु अॻु तव्हां वटि बुकिंग कराई हुई गल्टेश्वर वञण लाइ हा मां बुकिंग त कराई हुई गल्टेश्वर वञण लाइ पर मूंखे थोरी सी तकलीफ़ अची वई आहे माना थोरी बि न सम्झि त वॾी आही छो त मुंहिंजी मासी आहे बॉम्बे में रहंदी आहे उनजो एक्सीडैंट थी वियो आहे त मां हाणे नथी वञी सघां गल्टेश्वर मूंखे त बॉम्बे लाइ निकिरणो आहे इनजे करे तव्हां महिरबानी करे मूंखे इहा पैसा वापसि मुंहिंजे वॉलेट में विझी छॾींदव छो त मां हिन हाणे इहो न वञी सघंदसि तव्हां हाणे तव्हां हिक कमु कयो मूंखे इहे पैसा वापसि मुंहिंजी वॉलिट में मोकिले ॾियो वरी ॿिए दफ़े जेॾीमहिल बि वञिणो हूंदो त तव्हांखे ई मां चवंदसि तव्हांखे त ख़बर आहे मां हमेशह खां तव्हांखां ई बुकिंग कराईंदी आहियां पर हाणे हिन दफ़े मूंखे जेका एमरजैंसी आई आहे तव्हां सम्झी सघो था तव्हां मुंहिंजे वॉलेट में हाली इहा पैसा वापसि मोकिले ॾियो ॿिए दफ़े मां पकु तव्हांखां ई इहा कराईंदसि बुकिंग ऐं वरी पाण जेॾीमहिल बि हूंदो जेको बि हूंदो पाण ॾिसंदासीं पर हाली मूंखे इहे पैसा वापसि मोकिले ॾियो हा जय झूलेलाल